मूंखे जेकी स्मार्ट वॉच हूंदी हुई हुन जो जेको तज़ुर्बो आहे तमामु ख़राबु रहियो आहे छाकाणि त वॉच जे अंदरु थोरो सो पाणी वञण जे कारण वॉच बंदि थी वई हिनखां पोइ हिन जी बैटरी मूंखे किथां बि न पई मिले मां कंपनीअ जे सर्विस सेंटर में कॉल कयो त हुननि मूंखे सुठो रैस्पोंस न ॾिनो त हिन जे लाइ मुंहिंजो तज़ुर्बो तमामु ख़राबु रहियो आहे